ہمارے علاقے میں اکثر خبروں کے لئے ای پی ایل نیوز اور سہارا ہے اور امر اجالا ڈیجیٹل نیوز دا خبری کے نام سے نیوز میڈیا دستیاب ہیں اس میں ہمارے یہاں کی جو خبر آتی ہے وہ سب اس میں رہتی ہے اور دور دراز کی بھی خبر کو اس میں چلایا جاتا ہے یہ لوگ بہت محنت کرتے ہیں اور اس کی محنت کی وجہ سے ہمیں ساری خبر ملتی رہتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوتی ہے صبح شام بریکنگ نیوز تھری بھی آتی ہے اس کا گروپ واٹس اپ بھی چلایا جاتا ہے جو ٹی وی پہ بھی چلتا ہے اور موبائل ایپ کے دوارا بھی چلایا جاتا ہے جس سے ہمیں بہت سہولت ہو جاتی ہے